जे खेतीबाड़ी करैए से खूब अपना मजेसँ खाइए बढ़िआँसँ रहैए भरि दिन अपन काज धन्धामे लागल रहल ओकरा दुःख सुख बुझेबै नहि कयल कहाँ माथा दुखाइए कहाँ देह दुखाइए ओ तऽ अपना काज धन्धाके धुनमे रहल जे बैसारी पार्टी अछि ओ हमरा घेँट दुखाइए माथ दुखाइए देह दुखाइए ओ ताहिमे सुस्त रहैए आ काज करयवला तऽ काजमे बिजी रहैए तऽ बिजी रहैए तऽ ओकर दुःखो जे रहैत छै सेहो हेराए जाइत छै दुःखो जे मोनमे भेल सेहो बिसरा गेल जे नहि किछो होइए ओहीमे बिजी रहैए अपना आ जे नहि कोनो काज कयलक ओ हमरा माथा दुखाइए हमरा देह दुखाइए हमरा घेँट दुखाइए ताहि विधि रहि गेल जे खेती गृहस्थी करैए ओ बहुत खुशी पूर्वकसँ खाइए नीकसँ रहैए नीकसँ समय जाइत छै जे नहि करत तकरा बाँहि चुट कऽ देतै तऽ ओकरा तऽ ताहि विधि चलयके छै आ जिनका कमायल तऽ ओहिमे से मिलाजुला कऽ अपन समय पार कयलनि जकरा जे जाहि विधि छै ताहि विधि रहलनि दाता एक राम है भिखारी सारी दुनिआँ भगवान सभके पूरा करयवला नून रोटी माखन मिश्री पूरी पुलाव जकरा जाहि विधि भेल से अपन पालन पोषण करैए